हैलो अंजी नमस्ते सर सर में थुआढ़ा गै स्टूडेंट बोला ना ऐ ते साढ़ा सर जियोग्रॉफी दा सलेब्स पैंडिंग ऐ रेही गेदा ते केह् करना ते एह् कदूं धोड़ी कम्पलीट कराना तुसें सर सैकेंड सेम दा जियोग्रॉफी दा ते फिर बी सर टाईम ते मता हारा बिकी गेदा ऐ

बिलकुल सर में ते नोट्स बनाना ऐ पर दौ दिन में निं आना ते इक्क दिन मास्टर निं आंदा ते त्रै दिन ते क्लॉस होंदी ऐ अ एह् उऐ प्रोफेसर इक्क दिन ओह् निं आंदे दौ दिन अस निं आंदे अंजी अंजी बिलकुल बिलकुल सर नेईं सर जिन्ना हारा दस्सेआ ओह् ते में पढ़ी लैआ ओह्दे नोट्स बनाई ले ते अग्गें आह्ला थोह्ड़ा बचे दा ओह्दा ठीक ऐ सर दिक्खनै आं अंजी दिक्खनै आं सर ठीक ऐ सर जी जी जी आना सर फिर में कॉलेज़ ठीक